बे कारेन्ट मानसिनि थाखाय एसे गाज्रिबो कारेन्टआव दाङोब्ला मानसिया थैयो आरो बोरैबा शर्ट जायोब्ला थैयो आरो कारेन्ट थायोब्ला मानसिया गोग्लैना थायोब्ला मानसिया थैयो नाङोब्ला बिनिखायनो कारेन्टखौ एसे गिनांगौ जायो बिनिखायनो कारेन्टआ थायोब्ला साबदान जानांगौ कारेन्टजों बेखौ देखायनो बिनिखायनो कारेन्टआव एसे साबदान जानानै मावनाया मोजां आरोखि जों सावनाया मोजां बेखायनो कारेन्टखौ एसे साबदानै मावोब्ला गावगावनि थाखाय बे सुबिदा आरो मालायनि थाखायबो सुबिदा बिनि थाखायनो कारेन्टखौ एसे साबदान खालामनानै मावनांगौ जों दा बिनिखायनो कारेन्टखौ जोङो एसे नोजोर होनानै सावोब्ला मोजां आरोखि गाव गावनि न'आव अखा हायोब्लाबो गारजि बियो बिराद अखा हायोब्ला शर्टबो जायो बोरैबा सारन्थाइबो गावो बिनिखायनो कारेन्टखौ एसे साबदानै मावनाया मोजां आरो दा बिनिखायनो कारेन्टखौ मानसिनि थाखाय मोजां कारेन्टआ खिन्थु बिफद दङ आरोखि गाव गावनि थाखाय बेखौ जोङो एसे साबदानै मावनानै लानाया मोजां आरो जों निजे निजे गाव गावनो दा बिनिखायनो करेन्ट गोग्लैनाय नुयोब्ला एसे साबदान जानानै मावनांगौ आरो थाबाय नांगौ जायो दा जोङो कारेन्टनि थाखायबो गिथावथाव जोङो मानसिनि थाखाय सुबिदाब्लाबो कारेन्ट थायोब्ला गोग्लैनायखौ नुयोब्ला एसे गिनांगौ आरो जों करेन्टखौ ओंखायनो दा फ्राय कारेन्टआ बे दैज्लां समाव एसे गिनांगौ जायो सारन्थाय गावोब्ला बोरैबा शर्टबो जायो आरो नाङोबो बिनिखायनो कारेन्ट गोग्लैनाय नुयोब्ला एसे साबदानै मावनानै लानांगौ आरो गावगावनो दा बिनिखायनो आरो कारेन्ट थायोब्ला एसे गिनांगौ कारेन्टआ मोजांबो आरो गारजिबो बोरैबा मानसिनि थाखाय